हमारे भारत के खिलाड़ी जैसे सुनील गावस्कर थे या और भी खिलाड़ी थे जो की कई देशों से वो जीत जीत कर आए हुए हैं लेकिन कभी कभी इंडिया हार जाती थी क्यों हार जाती थी हमारी इंडिया इतनी कमजोर है कि जो कि आज वो विदेशो वालों पैसे दे कर खरीद लेते हैं और हमारा भारत सोने का चिड़िया है अगर इसमें गद्दारी न किया जाए तो कोई भी खिलाड़ी हो उसको अगर कोई भी फीसलटी दिया जाए पूरी फीसलटी के साथ तो वो पूरा जीत कर जो होगा स्वर्ण प्रदक प्राप्त कर सकता है जैसे हमारे भारत के डाक्टर इतना कमजोर हैं जो कि भारत में उनको क्यावस्था नहीं मिलती वो विदेश में जा करके सीखते हैं और एक एक से हमारे खिलाड़ी हमारे हैं कि जो कि हमारे मैच को जौन बाटे नंबर वन पर ले आते हैं हमारा एक लक्ष्य है कि हमारा मिर्जापुर जिला हमारे मिर्जापुर के जितने भी खिलाड़ी हैं मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा ऐसे ही वो हमेशा कायम रहे उनकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी बनें